आङो माखासे गोबां रोखोमनि बिफांफोरखौ गायो जेरै गय बिफां खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां बै आरो दिनै औवा बिफां आरो मैगं थायगंनि गेजेराव फान्थाव बिफां आलु मैगं आरो दिनै फान्थाव बिलाथि बेफोरखौ आं गायनानै बेफोरखौ आं गायो आरो बिनिफ्रायनो आङो माखासे रां खामायनोबो हायो दिनै लोगोसे बिबार गोबां रोखोमनि बियो समायनायनि थाखाय आङो गोबां रोखोमनि बिबार गायो जेरै जबा बिबार गलाप बिबार आरो गान्दा बिबार गन्द'राज बिबार बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबारखौ आं समायनायनि थाखाय गायो दा बेफ्राव बेफोरबायदि गायनायाव आंनि नखराबो समायो आंनि नखराबो मोजां माने माखासे गोसोनि साननायफ्रा गुबुंले साननायफ्रा बिबारखौ नायोब्ला गोजोननाय फैयो सानथि फैयो दा बेवहाय आङो जोबोद आंबो बिबारनि महरखौ नायोबा आंनि गोसोआवबो जोबोद गोजोननाय फैयो दा यै बिबारखौ आंनि आंगोनि समायना महर आरो दिनै दिनै फुजा फोरबोयावबो आङो बाहायो इसोरनि आथिङाव साजाय साजाय खुलुमनोबो बिबारा जोबोद मोजां दा बिनि थाखायनो आं बिबारखौ गायो आरो दिनै गय गायो गय बिफां गायो गय बिफां गायनानै आं माखासे रांफोर रांफोर आरजि आर्जिनो हायो नखरखौ आङो सालायनो हायो बिदिनो नांगौ रोखोमनि आङो माखासे मुवाफोरखौ सोलाय सोल' बायो बायलाय फानलाय खालामनो हायो लोगोसे दिनै औवा गायो औवाजों आङो जोबनो गैयै खामानि मावनो हायो जेरै बेरा होनाय आरो न'नि इन्जुर बानायनाय जेरै गायो आङो थाइजौ थाइजौ गायनानै आङो थाइजौनि फिथाय मोनजायो मोनजानायनि लोगोसेयै आरोबाव थाइजौ फिथायखौ फान्नानै रांबो खामायनो हायो लोगोसे गायो खान्थाल खान्थाल बिफां गायो खान्थाल बिफां गायनायाव दिनै आङो खान्थाल फिथाय गोसोबायदि मोनजायो आर लोगोसेनो बेखौ फान्नानै आङो गोबां रांबो खामायनो हायो दा बिदिनो आङो माखासे बिफांखौ गायनानै आङो रांबो खामायनो हायो आरो बिबार गायनानै नखरखौ समायहोनो हायो दिनै गोसोनि गाज्रि गाज्रि साननाया बिबारखौ नायोबा गोजोननाय फैयो सानथि फैयो दा बिनि थाखायनो आङो बिबार आरो माखासे नांगौबायदि रोखोमनि बिफांफोरखौ आं गायो आरो लोगोसे गायबावो गामबारि बिफां साल बिफां बेफोरबो जाहैबाय बेफोरखौ गायोबा जोंनि मिथिंगानि महराबो समायना जायो आरो लोगोसे अक्सिजेन गेसखौबो जोङो सोदांनाय मोनो आरो दिनै मिथिंगायाबो समायना महर लायो दा बिनि थाखायनो आङो माबा गोबां रोखोमनि बिफांखौ गायो गायनानै आङो गोसोनि साननायखौ जेरैबायदि सानदों एरैबायदि आङो जाफुंसार होयो

बिफां लाइफाङा जोबनो गैयै मानसिनि थाखाय गाहाम गाहाम हाबा मावनानै होयो जेरै अक्सिजेन हगारनाय बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि जोंनि जिब जुनार मानसि दुमसि थांनानै थानो हाया अक्सिजेन मोन्नो थाखायनो जोङो बिफांखौ गायनांगौ अक्सिजेना जाहैबाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो ओंखारो ओंखारनाय जायो दा बे अक्सिजेनखौ जोंनो नांगौब्ला अक्सिजेनखौ जोङो गोबां बिबांनि मोननो थाखायबा जोङो अक्सिजेन दिनै बिफां लाइफांखौ गोबां गायनांगौ दा बेनि थाखायनो आङो बिफांखौ गायनो मोजां मोनो आरो बे बिबारखौ आङो समायनायनि थाखाय आरो गोसो गोर्बो दिनै गोजोननायनि थाखाय आं गायो दा बेवहायनो आङो बे आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय